मां हिकु दफ़ो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खां पर्सनल लोन पंजाहु हज़ार जो वरितो ठीकु आहे उनजो उन महिल त उन्हनि ॾाढो असांखे ऐं ॻाल्हियूं करे असांखे लोन ॾिनूं ऐं चई तव्हांखे हर महीने किस्त ॾींदा रहो तव्हांखे कोई तकलीफ़ न थींदी त ठीकु आहे मूंखे ॾाढो सुठो लॻो मां पंहिंजो लोन वरितो ऐं हर महीने जो वरी जो मां उन्हनि खे ॾह हज़ार रुपिया रीफंड कयां पियो त उन लाइ मूंखे अकाउंट में भई कंहिं महिल मुंहिंजी पे ईंदी हुई त उन उन खां हिकु ॿ ॾींहं लेट थी वेंदो हुयो त हुतो खों हिकदमु नोटिस अची वेंदी हुओ की भाई तव्हांजो अकाउंट में पैसो कोन्हे ता जल्दी पैसो विझो त असां तव्हांजी किश्त कटे सघूं त मां उनखे कई दफ़ा रिक्वेस्ट कई कि हिनजा ॿ टे ॾींहं मुंहिंजा वधाए ॾियो ताकी मुंहिंजी जो आहे पघारु टाइम ते अचे ऐं तव्हां टाइम सां पंहिंजो रीफंड वठंदा वञो पर ईअं थी न सघो त उन ते मूंखे पेनलटी पवंदी रही त मुंहिंजी ऐं ॿियों इहो हुयो कि जॾहिं मां बैंक अगरि मां चैक ॾियणु वञा पियो त हुते हेॾी लंबी लाइन हूंदी हुई कि मूंखे काफ़ी टाइम ख़राबु थींदो हुओ मां हुन खे ये बि रिक्वेस्ट कई ता पंहिंजो जो रिप्रेजेंटेटिव आहे या कोई माण्हू आह उहो घरु असांजे अचे ऐं चैक कलैक्ट करे हली वञे त उहो मूंखे मां सीनियर माण्हू आहियां त हो मूंखे थोरो ॾाढी सहुलियत रहंदी चाहे मां टाइम सां तांजी किस्त अदा करे सघां चए मां मुंहिंजी ये राय आ बैंक वारनि खे कि तव्हां कोई लोन ॾियो ता या कोई ॿी फैसिलिटी ॾियण चाहियो था त तव्हां उन खे डोरस्टैप ते अची करे पंहिंजे माण्हू खे मोकिले करे उन खां चैक वठी वञो या पेमेंट वठी वञे त उहो मां बसि इहे थो चाहियां थोरो इन खे ॿियों आसान ठाहे हिन इनखे आसान ठाहियो कि पंहिंजा रिप्रेजेंटेटिव थोरा वधायो ऐं घर खां कलैक्शन कयो थैंक्यू